जेब्ला आङो ब्रै थाखोआव फरायदों अब्ला आंनि बिदाया जोंनि नख'रखौ गारनानै अराइनि थाखाय सोर्गोयाव आलो गोजोनै थाहैदों

थाम बोसोरनि उनावहाय जेब्ला आङो बा थाखोयाव फरायदों अब्ला आंनि जोनोमगिरि बिमाया हरखाबै राजालामायाव एक्सिदेन जानानै हस्पितालाव थाहैनो गोनां जादोंमोन बेबायदिनो गोबाव द' दान हस्पितालाव थानानै थानायाव आङो आंनि जोनोमगिरि बिमाजों खाथियाव थानो मोनै मोनसे जेंनायाव दङमोन बिनि उनावहाय जेब्ला आइया द' दाननि उनावहाय न'आव फैफिन्नानै गावनि गुबै बिब'नि न'आवहाय थाहैयो अब्ला आङो आंनि आफाजोंनो थानानै जिउखौ खांदोंमोन बिदिनो आङो थाम बोसोरनि उनावहाय जेब्ला आङो क्लास बा थाखोआव फरायदोंमोन अब्ला आङो आंनि आफाखौ गारबोनानै आंनि आइजों थाहैदोंमोन

आङो आं मालायनि न'आवहाय थानानै जिउ खांनो गोनां जादोंमोन बेबायदियैनो गोबाव समनि गेजराव जोङो नारा नाथा आइ आरो आंनि जिउआव जेंना नुजाथिदोंमोन जेब्ला जोङो आइजों आंजों जेब्ला गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सहायबोनानै जेब्ला आङो दाइन आरो गु थाखोयाव फरायदों अब्ला बे समावहाय जोङो सानैजों खस्थ' मस्थ'यै बिगासे हा बायनानै जोङो बेवनो खुनु रुखुमै जिउ खांदोंमोन समाव जोङो मालायनियाव गुबुन खामानि मावनानै जोंनि जिब'नाव बेफोर बायदि जादों बे समाव आंनि जिब'नाव मोनसे गेदेर जेंना नुजादों आङो आंनि लोगोफोरजोंहाय जानाय लोंनायाव गोदोनानै दङमोन सोबनायाव गोदोनानै दङमोन जेब्ला आङो बेफोर गासैखौबो मावखांनायनि उनावहाय आं गावखौनो गावनि जोनोम बिमानि बोसोनखौ आङो नेवसिनानै जिउ खांनाय आङो बेखौ मोनदों उनुभब मोनसे मोन्दांथि मोननो हादों जेब्ला आङो आंनि गासैबो बेफोरबायदि जेंना गोरोन्थिखौ जेब्ला आंनि आइआ नुनानै सोंखारिदोंमोन अब्ला आङो गावनि गासैबो गेना गोरोन्थिफोरखौ गोसो खांनायजों आरो गाबखांनायजों गासैखौबो नेवसिफिननानै आङो बिमानि बोसोनखौ अरायबो मानिनायजों सोलोंथाइ फारसे फैदों आरो आंनि गासै जानाय लोंनाय सोबनायफोरनिफ्राय आं गावखौ जानगाराव दोन्नानै आंनि जि हानाय मेलेमजों आं गावखौ फारियै सोलोंबोदों सोलोंबोयै सोलोंबोयै आंनि जिब'नाव बिदिनो जौगाबोदों जौगानानै आङो बेफोरबायदि गाज्रि लोगोफोरजों बा गाज्रि जानाय लोंनायनिफ्राय गावखौनो जानगाराव दोनदों दोनबोयै दोनबोयै आङो जेब्ला दासिमहालागै आङो गावखौनो मोनसे राफोद अबस्थायाव थाफैनो हानाय गावनि जिउ खांग्रा हाखौ मावनो हानाय थासारियाव आङो फैनो हादों बेनिखाइनो आङो नैबेखौनो बुंगोन जे आंनि जिब'नाव गोबां जेंना जादोंमोन नखरारि जेंना गावनि सायाव लोगोफोरजों गाज्रि लोगोफोरजों थानानै गावखौनो गाज्रि खामानियाव गोदोसोनानै दङमोन जेब्ला आङो जोनोमगिरि बिमानि बोसोनखौ फिन सोंखारिनायाव गावखौ गुरै खालामनानै गनायनानै लायो अब्ला आङो बेफोर गासै गाज्रिनिफ्राय बारग'नो हादों आरो आङो मोजां फारसे फैनानै दिनैसिमाव आं गावखौनो गाव उनुभब आरो मोन्दांथि मोननो हादों जे गाज्रिया मा आरो मोजाङा मा गाज्रिखौ मावनायाव आंहा मा मुलाम्फा दङमोन आरो मोजांखौ मावनायाव आंहा मा मुलाम्फा जाखो बेफोर गासैखौबो मोनदां खांनायनि उनाव आं गावखौनो गाव गोबां साबायखर बावनो गोनां जागोन आरो आंनि जोनोमगिरि बिमा आंनि समाजारि आंनि धोरोमारि बिथिंखौ आङो बाख्नायनो गोनां जागोन मानो होनबा आंनि धोरोम आंनि जोनोमगिरि बिमा आंनि समाजारिया आंखौ हेफाजाब होनायनि जाउनाव आङो बेफोर गासैनिफ्रायबो बारग'नानै आंनि जिउ खांलांनायाव आङो गाज्रिनिफ्राय बारग'नो हादो होननानै आङो बेखौ बुंगोन जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायगोन सोरनिबा जिब'नाव जायोबा नोंथाङाबो नोंथांखौ गावखौ गुरै खालामनानै नखरनि समाजनि गासैबो नियम खानुन नियम खान्थिफोरखौ फालिनायनि गेजेरजों नोंथाङा गावखौ सोलियोब्ला हयथ' जौगागोन थिक बेबायदिनो आंनि जिब'नावबो आङो गासैखौबो फालिनायनि गेजेरजों मानिनायनि गेजेरजोंसो दिनैनि बिब्दि अब'स्थायाव जे मोजां थासारियाव फैनो हादों आरो गाज्रिनिफ्राय बारग'नो हादों होननानै आं बेखौ फोरमायबाय